मेरा गाँव जो है हिंदू बाहुल्य गाँव है यहाँ पे लगभग पचास हज़ार के आस पास हिंदू हैं जिस में हिंदू में देवी देवताओं की पूजा हर हर महीने कुछ ना कुछ तो पूजा होती ही रहती है सर्वप्रथम तो मैंने बचपन में सरस्वती पूजा हुआ करता था तो उस टाइम में ख़ुद से पहले मूर्ति ख़रीद के लाते थे तो उससे पूजा करते थे इसके बाद मूर्ति विसर्जन के बाद में ख़ुद से हम दस बीस बच्चे मिल कर के बोलते थे ख़ुद से मूर्ति बनाएँगे फिर मूर्ति बनाने लग जाते थे तो अच्छा उतना अच्छा तो नहीं बन पाता था फिर भी जैसा तैसा बनता था तो अपना हम लोग बहुत ख़ुश हो कर के उसी मूर्ति की पूजा करते थे पहले कलर नहीं रहता था तो जो रंग बिकता था एक रुपये पैकेट का तो वो रंग ला कर के रंगते थे तो उस टाइम में भी वही उसी से प्राउड फील होता था जो नहीं हम ने बहुत अच्छा मूर्ति बनाई है धीरे धीरे कर के मूर्ति बनाते चले गए इसके बाद में फिर ये गणेश पूजा होता है तो उसका हम लोग कॉपी करते थे जो अब गणेश जी की मूर्ति बनाएँगे फिर आया माँ दुर्गा पूजा होती है तो वहाँ दुर्गा पूजा की भी मूर्ति बचपन में ही बनाते थे तो ऐसे करते करते हम लोग बहुत अच्छे से सीख गएँ हैं जो मूर्ति कैसे बनाया जाती है और आज जब मूर्ति ख़ुद की मूर्ति बनाया हुई देखते हैं तो ये विश्वास नहीं होता रहता है जो ये मैंने ख़ुद बनाया है क्योंकि बचपन में जब मैं बनाता था तो बड़े लोग बोलते थे चलो बहुत अच्छा बनाया है लेकिन बाद में रियलाइज हुआ जो वो उतना अच्छा नहीं बन पाता था लेकिन वो मनोबल बढ़ाने के लिए बोलते थे जो बहुत अच्छा बनाया है जिसका परिणाम है आज कल जो जो भी हम लोग मूर्ति बनाते हैं वो दूर दूर से लोग देखने आते हैं और बोलते हैं बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाया है और मेरे गाँव में जो है लगभग हर पूजा होती है जैसे माँ दुर्गा पूजा काली पूजा गणेश पूजा विश्वकर्मा पूजा सरस्वती पूजा सरस्वती पूजा तो हर हर गली मोहल्ले में होती है जिस में से जिस में हम लोग कई सारी मूर्ति बना कर के बेचते भी हैं और यहाँ जो लोकल ले जाते हैं आस पास के गाँव में भी ले जाते हैं और ये जन्माष्टमी पूजा भी होती है जिस में वो भी काफ़ी मात्रा में हमारे गाँव में हुआ करती है पूजा होती है और दुर्गा पूजा में जो आस पास के गाँव में मिला कर के मेरे गाँव में ही एक होती है जिसके कारण से यहाँ पर काफ़ी लाखों की भीड़ जमा होती है जो दूर दूर से लोग देखने आते हैं उसकी जो मूर्ति भी होती है वो हम हम कारीगर मिल कर के ही बनाते हैं और दूर दूर से जो लोग आते हैं जो बोलते हैं जो नहीं बहुत अच्छी मूर्ति बनी है इस तरह की मूर्ति तो हम ने कई सालों बाद देखा है जो जो ऐसा यहाँ पर बना है उसी तरह

तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को जो हमें इतनी तारीफ़ करते हैं जो नहीं बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है और ये सुन के अपने मेरे जितने भी मित्र हैं जो सहयोगी हैं मूर्ति बनाने वाले उनको भी अच्छा लगता है